ओरैनोथ' आङो बुहुमनि गोबां जायगाफोरखौनो नायनो लुबैयो मानोबा गावबा गाव खान्थियावल' थानाय मुवा बेसादफोर बा जिकुनु जायगाफोरखौहाय नायबाय थानो बायो बेबायदिनो गोजान गोजान जायगाफोरखौ माने बेरायनो गोसो जायो बेसोरनि जानाय थानाय ट्रेडिसनफोरा आरो जेनेबा बेफोरखौहाय नायनो लुबैयो माबोरै थायो माबोरै सोलियो थांनानै थायो बेफोरबादिखौहाय माने नायनो गोसो जायो आरो थिग बेबायदिनो जुदि आङो माब्लाबाफोर आंनि जिउआव खाबु फैयोब्ला बेरायनो बा बुहुमनि गोबां जायगाफोरखौहाय नायनो लुबैनायनि जेनेबा बेरायनो खाबु मोनोब्ला आङो जेनेबा इउ एस ए फोरावहाय थांगोन आफ्रिकाफोराव मानोबा बिसोरफोरनि थासारिफोर जेनेबा जिउग्राफिकेल एकनमिकेलि माबोरै जायो बेफोरखौ माने मिन्थिनो गोबां गोसो जायो आरोना बेनिखायनो आफ्रिका हादरफोरावबो बेरायनो गोसो जायो जिहेतु जों बिजाबफोरावहाय फरायनायाव मोनो जे आफ्रिकायावबो दे फर जायगा दङ माने गोग्लैसोनानै थानाय हारिफोर जेरावहाय बिसोरो आबादफोर मावनानै जायो एबा जिब जुनारफोर मावनानै जायो बेबायदिनो गोबां फेसबुक भिडिय' बिदिफोरावबो नुयो आरोना भिडिय'फोरावहाय नुनायखाय माने गोसो जायो थांनो जे थांनानैनो नायहैनो गोसो जायो आङो बेनि अनगायैबो आरो

शिलंफोर जेनेबा आसामनिनो माने आसामनिथ' नङा जेनेबा जोंनि इण्डियानिनो खाथि खालायावनो थानाय जायगाफोर जेरै दार्जिलिंफोर बेफोरनि अवेडारफोरखौहाय मोजां नुयो माने हिल एरियासफोरखौहाय नायनो गोसो जायो आरो जेनेबा गुबुन हादरफोर बेनि आफ्रिकाफोरनि अनगायैबो जेनेबा इउरपफोर ओमफ्रायो इउ एस ए फोरनि केलिफर्निया बेफोरखौहाय नायनो गोसो जायो मानोबा आंनि मेइन थांखिया बेनोदि माने बिसोरनि लिभिं स्टेनडार्डफोरखौहाय मिन्थिनो लुबैनाय मा मा मुवा बेसादफोर दङ बा बबे खान्थिया मानि थाखाय फेमास बेफोरखौ मिन्थिनो थाखाय बे जायगाफोरावहाय थांनो लुबैयो आरो आरो इकनमिकेलि माबायदि जेनेबाथ' इण्डियानि अनगायै दस्रा कान्ट्रिफोरावथ' इकनमिकेलि डेभेलप नालाय बेनिखायनो नायनो लुबैयो आरो मा माफोर दङ बेनि अनगायैबो जेनेबा आन्दामान निकबार द्वीपफोर बेफोरबायदि बार्मुदा ट्रायंगोल बेफोरबादि गोबां जायगाफोर दङ ना बेफोरखौहाय माने नायनो गोसो जायो नायनो लुबैयो आरो बेनि अनगायैबो जापानफोर बिसोर दि टेकनलजिकेलि इकनमिकेलि माने डेभेलप नालाय नायनो लुबैयो माबायदिफोर खालामो बिसोरो बिसोरनि लिभिं स्टेनडार्ड गाननाय जोमनाय ड्रेडिसन फुड्सफोर डिशफोर बेफोरखौहाय नायनो लुबैयो आरो मानोबा गुबुन कान्ट्रि नालाय जानाय थानायफोराबो गुबुन जायो बेनिखायनो मोजां मोनो आरो नायनो बा गोसो जायो दासिमबोथ' माने ओरैनो थांफेरनाय जायाखै जेरावबो गुबुन कान्ट्रिफोरावहाय थेवब्लाबो भिडिय'फोरावहाय नुनानै माने एट्रेक्टिभ जायो आरो भिडिय'फोरावहाय जेनेबा फेसबुक इउटुबफोरावहाय नायनानैहाय थांनो गोसो जानाय बेफोरबायदि थायो जेरै मल्डिभ्सफोर दुबाइ बेफोरखौहाय माने नायनो गोसो जायो आरो बेरायनो गोसो जानायाथ' माने बयहाबो थाखायो नालाय गोदान गोदान जायगाफोर कान्ट्रिफोरखौहाय नायनो गोसो जानाय थिग बेबायदिनो आंबो गोसो जायो आरो गुबुन गुबुन कान्ट्रिफोरखौहाय एक्सप्ल'र खालामनो माबायदि थानाय जानाय गासैखौबो मिन्थिनो लुबैयो